राजस्थान राज्य जे इतिहास संस्कृति जे बारे में अगरि कंहिंखे सम्झणो आहे ॼाणिणो आहे त हुन जे लाइ सही तरीक़ो आहे उन जे शहर जे म्यूज़ियम में वञी करे तव्हां शयूं ॾिसी था सघो जीअं जयपुर शहर में अलबर्ट हॉल संग्रहालय आहे अलबर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर शहर में आहे ऐं राजस्थान खां राजस्थान में सभिनि खां पुराणो संग्रहालय इहो ई आहे राम निवास उद्यान जे ॿाहिरि सिटी वॉल नई हुन ते ई आहे ऐं अलबर्ट हॉल इहा जेको आहे भारत अरबी शैली जेका बिल्डिंग इते जी ठहियलु आहे उहा अरबी शैली में इन जी इहा पूरी बिल्डिंग हुन नमूने ठहियलु आहे ऐं इहो जेको संग्रहालय आहे इओ डिवाइन सेमिअर स्किनटन जेकअब इन इन खे पब्लिक कयो हुओ मतिलबु माण्हुनि खे आम जनता माण्हुनि जे ॾिसण लाइ सन अरिड़हं सौ सता सतासी में खोलियो वियो हुओ